कढ़ी चांवर दाल पकवान भिंडी पटाटा भुॻल चांवर भुॻा बिह बिह पटाटा पटाटा टमाटा गोगिड़ियुनि जी भाॼी गुलनि जी भाॼी स्वांजरे जी भाॼी पूड़ी भाॼी लोलो कोकी खाज बसर बसर कोकी दाल पकवान